तैराकी मैं भी कुछ समय से कर रहा हूँ सीख रहा हूँ तो हमारे यहाँ एक नदी है गौर नदी के नाम से जानी जाती है तो मैं रोज सुबह छ बजे जाता हूँ अभी ठंड में जा ही रहा हूँ मैं तो रोज सुबह छ बजे जाता हूँ अपने कुछ मित्रों के साथ जाता हूँ तो हम लोग वहाँ पर तैराकी करते हैं और हम लोग कई गतिविधियाँ करते हैं तैराकी करते समय हाँ परंतु हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल स्विमर नहीं है थोड़ी बहुत स्विमिंग कर लेते हैं हम लोग और अच्छे से भी कर लेते हैं और रही बात प्रशिक्षित विधियों की और गैर पारंपरिक विधियों कि हम लोग क्या करते तो हम लोग थोड़ी बहुत मस्ती कर ही लेते हैं पानी में जैसे की एक दूसरे के पैर पकड़ लेते हैं कभी हाथ पकड़ लेते हैं और थोड़ी बहुत रेस लगा लेते हैं कि कौन वहाँ पहले पहुँचेगा और हम लोग ऊपर से कूदने का बहुत सारा बना हुआ समय थोड़ा बहुत कर लेते हैं पत्थर बने हुए हैं टेक बना हुआ है तो हम लोग उसे पर खड़े होकर उल्टी सीधी कुलटारिया मारकर कूद जाते हैं पानी में तो हम लोग मस्ती करते समय थोड़ा बहुत कर लेते हैं ऐसा धन्यवाद